फ्रनायम फ्रनायामाथ' मानसिनि जिबननि मोनसे माने नागारनो हायै सम्पति होनबाबो बुंजायो माने बाहागो आरो सानफ्रामबोनि फुङाव गेलेनांगौ बेखौ आङो आंबो खालामो सानफ्रामबो आहा फुङाव एटलिस्ट अफिसाव थांनायनि सिगां बा जानायनि सिगां फन्द्र'निफ्राय टुइन्टि मिनिटसिम बा माब्लाबा माब्लाबा टाइम थायोब्ला आं थाम थामजि मिनिट आधा घन्टानिख्रुइबो बांसिन बा बेनि इसे खम टुइन्टि टु थार्टि मिनिट सो आं योगा खालामो आरो योगा खालामोब्लासो आंहा देहाया मोजां मोनो दा हेबिट जाबाय नालाय सानफ्रामबो खालामथारनांगौ जानानै फैयो आरो आरो योगाया देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार फ्रनायाम माने मेनलि योगा होननना बुंब्ला माखासे फिजिकेल एक्सारसायस थायो आरो फ्रनायाम आरो फ्रनायामनि सायाव दा फ्रनायामा जे एरैनो मैन फ्रनायामा सातथा थायो आरो दंबावो जेनबा आं गासिबो मिथिजोबा खिन्थु आं माखासे नेमफोरखौ खालामो जेनेबा कापाल भारति बा शिकर प्रानायाम बा मा होनो आनालोमबिलोम बेफोर आरो गन्थंनि

माबा कापाल भारति बेफोरखौ मेन खालामथारो आरो आं नागारथारा